जेन्ना आमकां शीत करपाचें आसता पयलीं आमी शिताचें आदन दवरतात गॅसीचेर तेजे पयलीं आमी तांदूळ धूवन वेंचून धूवन सायडीन दवरतात मागीर आमी आदन दवरून तितून तांदूळ घालतात जर आमकां कडी करपाची आसता तेन्ना आमी सय कांतून दवरतात मिरसांगो काडून कोथंमीर हळद आमटाण लसूण ह्यो सगळ्यो मसालो काडून दवरतात मागीर ती मिक्सरार घालून वाटून सायडीन दवरतात जर आमकां भाजी करपाची आसा कसलीच तराची भाजी करपाची आसत जाल्यार पयलीं भाजी कातरून दवरतात तेंच बरोबर भाजयेक लागपाक सोय कांदो मिरसांग ह्यो सगळ्यो तयार करून दवरतात हें सगळें तयार करून जातकीच आमी भाजी शिजपाक दवरतात जर आमकां चिकन करपाचें आसत जाल्यार चिकन धूवन मीठ मारून पयलीं दवरता सायडीन मागीर

मागीर आमी मेन आमकां मॅरिनेट करून दवरून मसालो जो मेन कडयेक लागता तो चिकनाक तो म्हणल्यार सोय कातरून दवरप कांदो मिरसांग भाजपा खातीर लागता सो तें सगळें काडून आमी सायडीन दवरतात जर आमकां नुस्तें भाजपाचें आसा जाल्यार पयलीं नुस्तें कातरून सायडीन दवरून मीठ लायतात मागीर तेका हळदी पावडर मिरसांगे पावडर थोडी कोकमाची पेस्ट कोकमाची उदकशें लावन सायडीन दवरतात जर आमकां भाकरी करपाची आसा भाकरी जावं चपाती जाल्यार पीठ पीठ मळून सायडीन दवरतात जर आमकां च्या करपाची आसा जाल्यार च्या करपाक साकर च्या पावडर सगळें सायडीन काडून दवरतात इनकेस आमकां जर खीर करपाची आसा शेवयांची जाल्यार शेवयो तळसून घेतात मागीर दूद गरम करून सायडीन दवरतात काजू बियो बदाम जे आमकां ड्राय फ्रूट लागतात त्यो आमी सगळें तयार करून दवरतात जर आमकां खतखतें करपाचें आसत जाल्यार सगळें जें आमकां खतखत्या खातीर वस्तू लागता बटाट कांदो तमाट बीट गाजर पणस सगळ्यो कातरून सायडीन दवरतात आनी मागीर तें उकडपाक घालतात